دہلی ایک بہت پرانا اور بڑا شہر ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ صدیوں سے ساتھ رہتے آئے ہیں یہاں سب سے زیادہ تعداد ہندوؤں کی ہے ہندو مذہب دہلی میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے اس کے بعد مسلمان ہیں جو یہاں کی دوسری بڑی مذہبی آبادی بنائے جاتے ہیں دہلی میں بڑی تعداد میں سکھ بھی رہتے ہیں خاص طور پر پنجاب کے قریب ہونے کی وجہ سے سکھوں کے گرودوارے یہاں بہت مشہور ہیں عیسائی بھی دہلی میں ایک اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور یہاں بہت پرانے چرچ موجود ہیں اس کے علاوہ جین مت کے ماننے والے اور بودھ مذہب کے پیروکار بھی دہلی میں بستے ہیں لیکن ان کی تعداد تھوڑی کم ہے دہلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سب مذاہب کے تیوہار اور رسومات بہت خوش و خروش سے منائے جاتے ہیں دیوالی ہو عید ہو بیساکھی ہو یا کرسمس دہلی ہر تیوہار میں جگمگاتی ہے یعنی دہلی ایک ایسا شہر ہے جہاں مذہب کی بنیاد پر لوگ الگ نہیں ہوتے بلکہ ایک ثقافتوں کو بانٹ کر ایک ساتھ جیتے ہیں